मां तव्हां खे हिकु कहाणी ॿुधाई जेका डॉक्टर लछाणीअ जी जगदीश लछाणीअ जी लिखियलु हुई जंहिंजो नालो हुओ अ झगड़ो जंहिं अखाणीअ जो नालो हुओ झगड़े जो नतीजो जंहिंमां असांखे इहा सिखिया मिली हुई त पाण में विढ़णु न खपे छोजो पाण में विढ़ण सां टियों ॼणो फ़ाइदो थो वठी वञे हाणे हिकिड़ी ॿी बि अखाणी आहे जेका डॉक्टर लछाणी जी लिखियलु आहे जंहिंजो नालो आहे शरारती पुंगड़ो शरारती पुंगड़े जी अखाणी आहे त हिकिड़ो जंगल हूंदो हुओ उन जंगल में हिकु ॿिली रहंदी ॿिलीअ हिकु पंहिंजो नंढो घरु ठाहियो हुओ उन घर में उन टे ॿार हूंदासीं टई ॿार तमामु नंढा हूंदा जॾहिं बिलीअ खे हुन ॿारनि खे खाधो ॾियणो हूंदो हुओ त उनखे ॿाहिरि निकिरणो पवंदो हुओ खाधे जी ॻोल्हा करणी पवंदी हुई त हूअ पोइ ॿारनि खे चई वेंदी त मां खाधो ॻोल्हण थी वञां तव्हां जे लाइ त टई घर खां ॿाहिरि न निकिरजो पर हुननि टिनिनि पुंगड़नि मां जेको हिकु पुंगड़ो जेको हुयो हुन जो ॿारु उहो ॾाढो शरारती हूंदो हुओ उहो पंहिंजी माउ जी ॻाल्हि न ॿुधंदो हुओ कनि नटारा कंदो हुओ ॿुधो अणॿुधो कंदो हुओ हिकु दफ़े छा थियो ॿिली घर खां ॿाहिरि निकिती ॿाहिरि निकिरण खां अॻु इन पंहिंजे टिनिनि पुंगड़नि खे चयो त मां तव्हां जे लाइ खाधो थी ॻोल्हणु वञा पर तव्हां टई घर जे अंदर ई वेहिजो ॿाहिरि न निकिरिजो अगरि तव्हां ॿाहिरि निकिरंदव त ॿाहिरि जेके ॿिया जानवर आहिनि उहे तव्हां खे खाई छॾींदा ऐं ख़तमु करे छॾींदा तव्हां जो फ़ाइदो वठंदा त तव्हां अंदरि ई हुज जो घर जे इएं चई करे ॿिली निकिती खाधो ॻोल्हण लाइ खाधो ॻोल्हण लाइ निकिती त अॻिते हलंदे हलंदे हिनखे काफ़ी देरि थी वई शायदि हुनखे खाधो न पियो मिले त उहो सोचे पई त अञां थोरो अॻियां वञां त कुझु मिले त उनखे चङो टाइम थी वियो कहाणी हेॾां हुनजा टई जेके पुंगड़ा अकेला हुआ घर में त जेको उहो शरारती पुंगड़ो हुयो उनखे थोरो मस्ती पई लॻे त मां थोरो ॿाहिरि निकिरां इन घर खां थोरो मां ॿाहिरि निकिरां ऐं ॾिसा चङी तरह ॿाहिरि दुनिया ॾिसां छा आहे ऐं तंहिं खां सवाइ झंगल बि घाट हुयो ऐं इन झंगल जूं घाटियूं घाटियूं टारियूं हुयूं वण टिण ॿूटास तमामु डार्क हुया ऐं उन वणनि जे विच में हिकु लोमड़ लिकी करे वेठो हुओ जेको रोज़ इंतजारू कंदो हुओ त ॿिली थोरो देरि सां अचे त मां हिन जे घर में घुसां ऐं हुन जे ॿार खे खणा उहो मौको पियो ॻोल्हे त मूंखे को मौको मिले त मां उनजो इयो ॿार हिकिड़ो खणा ऐं पंहिंजो खाधे जो शिकार कयां आए उहो हुनखे हिन दफ़े वक़्तु मिलियो छो जो ॿिलीअ खे घर मोटण में चङो टाइम लॻियो त इहो मौको ॾिसी करे हिन आवाजु कयो त आवाजु करे पियो त हुन आवाजु ॿुधी करे हिनजो जेको हिकिड़ो ॿारु हुओ जेको माउ जी काई ॻाल्हि न ॿुधंदो हुओ उहो ॿाहिरि निकितो पर ॿाहिरि निकिरी बि त हुनजा जेके ॿिया ॿ ॿार हुआ न हुनखे मना पिया कनि त तूं ॿाहिरि न वञ ॿाहिरि ॿिया जानवर आहिनि जेके तोखे खाई छॾींदा पर हुननि जी उहो ॿुधो ई न ॿिअनि ॿारनि हुनखे खूब सम्झायो पर हुन न ॿुधो उहो पंहिंजी जिद तां हेठि ई न लथो ऐं ॿाहिरि निकिरी वियो जीअं ई उहो घर खां ॿाहिरि निकितो त लूमड़ त चाहे पियो त मूंखे इनजो ॿिलीअ जो इहो ॿार खपे कोई न कोई जीअं ई घर खां ॿाहिरि निकितो लूमड़ हिनखे पंहिंजे वात में ॻिचीअ खां वठी पकड़ियईं ॻिचीअ खां पकड़ियईं पंहिंजे वात में पकिड़े पंहिंजे घरु वठी वियो ऐं उहो जेको पुंगड़ो पकिड़िजियो न उहो झाम रड़ियो पियो करे चिलाए पियो बचाइण लाइ आवाजु पियो करे पर हिनजा जेके ॿिया नंढा ॿ भावरु हुया उहे हिन खे बचाए न सघिया हो जाम नंढा हुआ ऐं पंहिंजे भाउ जी मदद करे न सघिया लूमड़ हिनखे ॻिचीअ खां पकिड़े पंहिंजे वात में खणी करे पंहिंजी गुफ़ा में हली वियो हाणे जॾहिं ॿिली घुमंदी घुमंदी खाधो खणी करे जॾहिं पंहिंजे ॿारनि वटि आई तॾहिं हिनखे ख़बर पई पंहिंजे ॿिनि ॿारनि मां त मुंहिंजो हिकिड़ो ॿार लूमड़ खणी वियो आहे सॼी ॻाल्हि हुनजे ॿारनि हुनखे ॿुधाई त हीअं उहो न पियो मञे असां कुझु बि चयो निकिरी वियो त उहो लूमड़ जे हथु अची वियो हाणे ॿिली छा करे शांत करे वेठी पंहिंजे ॿिनी ॿिनि ॿारनि खे चङी तरह खाराए सुम्हारे पंहिंजे घर में हुनखे सुम्हारे पोइ उन हिकु अटिकल सोचे अटिकल सोचे करे उहा ॿाहिरि निकिती पंहिंजे टें ॿार खे वठण लाइ ॿिलीअ खे ख़बर हुई त मां राति जो भई लूमड़ पंहिंजे घर में न हूंदो आहे त मां पंहिंजे ॿार खे असानीअ सां हुतां घर मां कढी सघंदी आहियां त पोइ हीअ सोचे करे उहो निकिती लूमड़ जे घर लाइ ऐं लूमड़ जे घर जे ॿाहिरां हिन हंस जो आवाजु कढियईं हंस जा आवाजु पई कढे त अंदरि जेको लूमड़ जो पुटु वेठो हुओ उहो हंस जो आवाजु ॿुधी करे हुन खे दिलि थी त मां घर खां ॿाहिरि निकिरां त हिन हंस खे ॾिसां त पोइ नंढे दरवाजे खां दरवाजो खोले करे लूमड़ जो पुटु ॿाहिरि निकिरे पियो जीअं ई हुन दर खोलियईं लूमड़ जे पुटु त ॿिलीअ टपो ॾेई करे अंदरि घुसी वई अंदरि घुसी त हुन पंहिंजे ॿार खे ॾिठो पंहिंजे ॿार खे ॾिठईं त उहो ॾाढो घायल हालति में हुयो लूमड़ छा कयो हुअईं हुनजा कन कटे छॾियां हुअईं पैर बि भंञी छॾियां हुअईं हुन जी ॾाढी घायल हालति हुई हुन खे कीअं बि करे पंहिंजे वात सां पकिड़े करे ॿिली पंहिंजे नंढे ॿार खे पंहिंजे घरु वठी आई लूमड़ जे घर खां छॾाए ओॾे वठी आई पंहिंजे घर में जॾहिं हुनखे वठी आई पोइ पंहिंजे घर में हिन जी चङी तरह देखभाल कयईं हिनजो इलाजु कराईं इलाजु जेके थोरे टाइम खां पोइ उहो थोरो ठीकु थियो ठीकु थियो पर हुनजी अहिड़ी हालति न हुई जेको टपो ॾेई सघे उहो हमेशा लाइ टपो न पियो ॾेई सघे इन मां हुनजे नंढे पुटु हिकु ॻाल्हि सिखी त भई मूंखे पंहिंजे वॾनि जो चयो मञणु खपे मूंखे पंहिंजे भाउ जो चयो मञणु खपे मां पंहिंजे माउ जो चयो न मञयो न मुंहिंजी इहा हालति थी आहे इनजे करे हिन आख़ाणीअ मां असांखे इहा सिखिया थी मिले त जे कोई वॾा चवनि था ऐं जेको माउ चवे थी त हुनजो ॿुधो अणॿुधो न करणो आहे हुनजो चयो मञणो आहे तॾहिं असां ख़ुशि रहंदासीं ऐं सुखी रहंदासीं